भारतीय शिक्षा प्रणाली का ठीक है वर्तमान स वर्तमान स्वरूप में इसमें थोड़ा सा इसका अपग्रेडाइजेशन थोड़ा सा मांग रहा है जो है क्योंकि पुराने समय से यह जो है मैकाले की शिक्षा पद्धति पर ही यह जो है चली जा रही है और वक्त के हिसाब से उसमें काफ़ी विकास होने चाहिए थे और और सिलेबस भी जो है पाठ्यक्रम जो है बालकों के लिए जो है जैसे रोज़ की दैनिक दिनचर्या में जो है वह विज्ञान विकास कर रहा है और बाकी रोज़मर्रा की दिनचर्या में जो है चीज़ों का के विकसित होने की गति जिस अनुपात में बढ़ रही है उस हिसाब से हमारे जो है शिक्षा भारतीय शिक्षा प्रणाली जो है जैसी इसको आवश्यकता थी जैसी रिक्वायरमेंट थी वैसा जो है कि आज तक इस पर उतना मूलभूत इसकी आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया गया है और पुरानी चीज़ों को ही खींचा जा रहा है उसकी लकड़ी पीटी जा रही है जो कि समय की आज बहुत ही एक बेसिक आवश्यकता है कि इसके से इसको जो है इसका दुबारा से रीविज़न किया जाए और इसको वर्तमान जो है सिस्टम में जैसी आज पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जैसी पढ़ाने वाले अध्यापकों के अब अध्यापन के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था है वैसे ही इसको हमारे राज्य सरकार केंद्र सरकार सी बी एस सी यू पी बोर्ड या अलग अलग राज्यों के बोर्ड हैं उनको जो है वह अपने हिसाब से सब चीज़ों को बनाते हुए एक बल्कि पूरे हम तो कहते हैं कि पूरे जो हैं पाठ्यक्रम को पूरे ऑल ओवर इंडिया लेविल के जितने भी पूरे देश का एक पाठ्यक्रम होना चइए यह देश एक वन इंडिया व वन नेशन वन रुपी वन सब सिस्टम पर चल रहा है इसी तरीके से वन नेशन वन सिलेबस होना चाहिए इससे पढ़ने पढ़ाने वालों को भी सुविधा रहेगी और इससे अब